हाँ हैलो हाँ गार्ड साहब बोल रहे हैं कहाँ है आज लक्खा नहीं दुकान के पास है कितना बजे तक आ जाइएगा काम बहुत सारा है

कैसे पंचर हो जाता है सिक्रेटी साहब गार्ड साहब बोलिए कैसे पंचर हो जाता है साइकिल काम कैसे होगा इतना लेट होगा तो काम होगा कितना बज रहा है सर

आज भर तो कर ही लेंगे मगर होगा तो होगा सर बोलिए आप हाँ आते तो बहुत सारा काम सिलेंडर भी खाली है गाड़ी को भी सर्विसिंग में ले जाना है एस्टोर रूम भी साफ़ करना है आते थोड़ा यह बात तो है आईए आप जल्दी हाँ कल कितने बजे आए थे आज थोड़ा लेट हो गए हैं अभी तक नहीं आए हैं बहुत सारा काम है हाँ हाँ बस पकड़ कर भी आईए बहुत सारा काम है यहाँ गैस बच्चा को भी पहुँचाना है आप तो सब बात तो देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है इस समय खराब है मार्च खत्म हुआ है काम बहुत सारा पड़ा हुआ है सब काम करना पड़ रहा है तब कब हाँ वह बात जी जल्दी थोड़ा करिए थोड़ा गाड़ी को बच्चा को भी डे लेट हो रहा है हाँ ठीक है हम उनको कॉल करेंगे अभी क्या नाम था उनका हाँ वह तो आए थे वो अब किनका है वह पता नहीं ठीक ठीक